आङो अनलाइनाव गथ'फोरनो गस्ला बिहरदोंमोन आं जिखौ बिहरदों बेनो सफैदों ओमफ्राय बाहायनानै बे गस्लाखौ आं बाहायनानै मोजां मोनदों माने गुरै मोजां बे आरोना